बे ना ना हमनायनि सोमोन्दै जोंनो मामा नाग्रोगौ ना हमनायनि सोमोन्दै जोंनो ना सारनायाव बाहागो लानायाव जोंनो मामा राहा लामा नांगौ बे राहा लामाखौ जोङो सोरबाबा थाखा फैसा गैया बे जेखौ बायनो सोरखारनिफ्राय एसे एनै रां थाखा फैसा मोनबा बे जेफोरखौसो जोङो बायनो हागोन बाजे सोरबा बा गरिब मानसि थायो बे जेखाय गंसेनि दाम गैया जागोन बेफोरखौबो फैसा गैयाबा बोरै मोन्नो सोरखारनिफ्राय जोंबो एसे हेफाजाब लुबैयो माने जे गांसेयावनो जोङो दानि जुगाव बायनांगौबा थाखा नांगौ थाइसे थाइनैजों मोना एक्स' दुइस' थिनस' सिरिस' बेफोरबायदि नांगोन थाखा फैसा थाखा फैसा गैयाबा रावबो बायनो हानाय गोहो गैया बे गोहोनि थाखायनो बेखौ जोङो राहा लामा राहा लामा लानोबा जोङो फैसा थाखा नांग्रोगोन फैसा थाखा गैयाबा जोंहा जेबो राहा लामायानो ओंखारा बे जे जेखाय खबायफोरखौ बायनो बाबो जोङो आगोल रां नांगोरगोन रां गैयाब्ला जोङो मारै बायगोन बेखौ गरिब मानसिफोरा फैसा थाखा गैयाबा रावबो बायनो हानाय नङा बेखौ जोङो सरखारनिफ्राय थाइसे थाइनै दान मोनबा बा सरखारनिफ्राय एसे रेहाय मोनोबा जों बायनानैबाबो जोङो फिसा फिसौखौ खांनो हागोन फोलावनो हागोन फेदेरनो हागोन आरो फैसा रांनि थाखायसो जोङो थाबथानानै थानाय जायो नालाय जोङो गरिब मानसिफ्रा रां गैयाबा जोंहा जेबो राहा लामा गैया बेनि थाखायनो जोंनो रां नांग्रोगौ बे रांखौसो जों मोनबा जोंहा फिसा फिसौ खांनाय फेदेरनाय फोलावनाय सोरबाबा गरिब मानसिया नाजोंनो सारनानै दुखिया मानसिफ्रा ना सारनानै फान्नानै बे फैसाखौ मोन्नानैसो जोङो फिसा फिसौनो माइरं दैरं बायदिसिना जानाय लोंनाय लाहार फाहार खालामनो हायो थिक बिदिनो जोंनो बे जेखौ बा जेखायखौ जे बुस्थु नांग्रोगौ बे बुस्थुखौ जोङो बायनानै लाग्रोनांगौ लानायनि लानायनि सिगां जोंनो रां नांगौ रां गैयाबा जोङो जेबो बायनानै लानो हानाय हानायनि गोहो गैया बे बेफोरखौ जेखाय गंसे बायनांगौबाबो बुहुत थाखा नांगौ खबाय गंसे बायनांगौबाबो बुहुत थाखा नांगौ आर जोङो गरिब मानसिफोरा बेफोरखौ फान्नानै जानायफ्राव आगोल बायनानै लानो थाखा फैसा गैयाबा जोंहा जेबो गैया बेनि थाखायनो जोङो सरखारनिफ्राय एसे बायैनि सिगां बे आगजुफोरखौ सोरजिनो थाखाय जोंहा आगोल रां नांगौ रांनि थाखायसो जोङो रांनि उनावसो रांखौ मोनब्ला जोङो बे फैसा थाखाखौ मोनोब्ला बेजोंसो जोङो बायनानै गुरनो हागोन बा हौवायाबो फैनानै जेजोंसो जोङो सारनानैबाबो फिसा फिसौखौ जोङो जाहोनो हागोन लोंहोनो हागोन बेनिफ्रायसो जोङो फिसा फिसौखौ फेदेरनो हागोन जोङो गरिब मानसि गरिब मानसिफ्रा गासिबो आगजु गैयाबा गासिबखौबो जोङो बायनो थाखाय रां गैयाबा जोंहा जेबो माबा गैया उन्नथि गैया बेनि थाखायनो जोङो सरखारनिफ्राय जोङो एसे हेफाजाब नांगोन बेखौनो आं होन्नानै फोजोबनाय जाबाय